आम गांवांत जे लोक रावतात गांवगिऱ्या वाठारांतले ते गांवांत जे कितें पिकता त्या बाजारांत व्हरून विकतात जशें की सोलां मोगीं तोवशीं काजूच्यो बियो तोरां आनी वेगवेगळे वेगळे वेगळे भाजी जशे की पावसाच्या दिसांनी जाता ती भाजी सुपारी नाल्ल फुलां केळीं पपायो अशें आनी हेर सामान आमचे गांवचे लोक वेवसाय करतात आनी अशे तरेचे वेवसाय अशे तरेचे वेवसाय करून तांकां भरपूर फायदो जाता